हा हींअर जीअं त टेक्नोलॉजी ॾाढी तरक़ीअ ते आहे हुन हिसाब सां असां जॾहिं शुरू शुरूअ में जेके झूना आॻाटा टोण में हूंदा हुआ उहा पंहिंजे हथनि सां या हर सां ज़मीन खे जाचींदा हुआ हुन खां पोइ ॿिजु विझंदा हा हुन खां सॼो ॾींहुं महिनत करण खां पोइ हू थकिजी पवंदा हुआ ऐं हुन हिसाब सां अॼुकल्ह जी जेका टेक्नालॉजी आहे ॾाढी तेज़ु आहे अॼु हर जे बदला अॼु ट्रेक्टर वग़ैरह अची वया आहिनि हुन खां पोइ नएं तरीक़े जा ॿिज भाण हुनजे करे उहे इन्हनि में तरक़ी अचण जे करे हाणे उहे वधीक तेज़ीअ सां खेती थी रही आहे ऐं सुठी पैदावार थी रही आहे इनकरे हिन वक़्तु किसाननि जे लाइ बि उहा मददगार थी वेई आहे